ترمیم اور نظرثانی کے عمل کو سنبھالنے کے لیے میں عام طور پر کچھ مخصوص اقدامات کی پیروی کرتا ہوں تاکہ مواد کی درستگی وضاحت اور معیار کو یقینی بنایا جا سکے یہ عمل درج ذیل ہے پہلی قرأت مواد کو مکمل طور پر پڑھتا ہوں تاکہ اس کے مجموعی پیغام اور ساخت کو سمجھ سکوں ساخت کی ترمیم مواد کی تنظیم اور بہاؤ کا جائزہ لیتا ہوں یہ دیکھتا ہوں کہ آیا پیغامات منطقی طور پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور مواد کا بہاؤ آسانی سے ہوتا ہے وضاحتی ترمیم الفاظ اور جملوں کی وضاحت کو بہتر بناتا ہوں غیرضروری تکرار اور پیچیدہ جملوں کو ہٹاتا ہوں یا آسان بناتا ہوں مواد کی تصدیق حقائق اور حوالہ جات کی تصدیق کرتا ہوں ضروری حوالہ جات شامل کرتا ہوں تاکہ مواد معتبر رہے گرامر اور املا کی تصحیح گرامر املا اور نقطہ گزاری کی غلطیوں کو درست کرتا ہوں